ویسے تو کھانا پکانا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن جب میں کھانا پکاتی ہوں تو میں کھانا پکاتے وقت بہت ساری تدابیر کرتی ہوں جیسے کھانا پکاتے وقت اس کی جس کھانے کو ہم بنا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا پھر اسے کس طرح میں بناؤں کہ لوگوں کو اور زیادہ ذائقہ آئے وہ اور زیادہ ذائقے سے کھائیں اور زیادہ خوش ہو کے کھائیں کھانا بناتے وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ وہاں کا ماحول بہت ہی بہتر ہو جو کھانے کو اور زیادہ بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے کھانا کس قسم کا ہونا چاہیے اور کس طرح بنانے بنانا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کھانا بناتے وقت مجھے بہت ساری احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کھانا بنانے سے پہلے کافی زیادہ چیزیں شروع بھی کرنی ہوتی ہیں پہلے سے تیار بھی رکھنی ہوتی ہیں جیسے اگر ہم صبح کا ناشتہ بنا رہے ہیں تو صبح پہلے سے ہی دودھ انڈا بریڈ سب پہلے لانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب وقت آتا تو پھر اسے بناؤ جلدی جلدی بناؤ سب کو دو تو یہ ساری بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں کھانا بنانے کے کی تدابیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو موڈ ہے وہ اس کھانے پر اترے وہ کھانا اور ذائقے دار اور بہترین اور زیادہ اچھا بنے